हैल्लो नमस्ते जी और ठीक ठाक तुस सनाओ बस इ'य्यां बैठे दे हे इ'य्यां मैं आखेआ चलो अज्ज किश चक्कर शक्कर गै लाई आने आं कुतै जि'यां पार्कै शार्कै

हां किन्ने बजे होने तुस बैल्ले अच्छा अच्छा रुट्टी शूट्टी दा होंदा तयारी कीती दी होंदी होनी

अच्छा चलयो फिर अच्छा पार्के ते चक्कर चुक्कर लाई औगे अड़ो अस सैर करना वी भुल्ली दे ते चलो हां टैम गै नी लगदा ऐ कुत्थैं टैम लग्गना स्हानू हां और सब ठीक ठाक बच्चे ठीक हां और हां मैं उऐ आक्खा दी ही शाम्मी पंज चार पंज चली जागे पार्के ते इ'य्यां दपैह्री बड़ी धुप्प होंदी ते पंज बजे तक वी धुप्प होंदी ऐ पर चलो फिर वी पंज साढे पंज बजे तक हां पता केह् धुप्प बड़ी होंदी इन्नी कड़कदी धुप्प इ'य्यां सिरे बेही जन्दी धुप्प ध्याड़ियां बी लम्बियां ते केह् करना घर बेही बेहियै लत्तां बी जुड़ियां कुतै सैर गै सेही हां सैर गै सेही हां हां अच्छा चलगी चलगी शाम्मी चलगी इ'य्यां चलो रूटीन गै बनी जन्दी रोजे दी अच्छा फ्ही अ